دہلی میں تعلیمی نظام کی مدد کے لیے امداد اس طریقے سے کی جاتی ہے جیسے دہلی میں بہت سارے پرائیویٹ اور سرکاری اسکولس ہیں ان میں سے کچھ سینٹرل گورمنٹ کی ہے جس کی مالی امداد سینٹرل گورمنٹ کرتی ہے جیسے اسکول کی تعمیری کام اساتذہ کی تنخواۃ بچّوں کی کتابیں اور یونیفارم وغیرہ ان میں سے کچھ اسکولس دہلی گورمنٹ کی ہے ان میں سارے خرچ دہلی گورمنٹ ہی کرتی ہے جیسے بچوں کی کتابیں اور اساتذہ کی تنخواہ اور ان کی دیکھ بھال

پرائیوٹ اسکول میں بچوں کی تعلیم کے مدد کے لیے بچوں کے والدین سے فیس لی جاتی ہے جن سے تعلیمی نظام میں خرچ کیا جاتا ہے جیسے ان کی ٹیچر کی تنخواہ اور اسکول کے دوسرے ضروریات کو پورا کرنا